जोंनि क'क्राझार जिल्लाया बारहावाया जिल्लानि बारहावाया गोबां गाज्रिमोन दा गोबां सोलाय सोलायनाय फैबाय गोबां दाङाबाजि जायोमोन क'क्राझार जिल्लायाव आरो दानिया गोबां न' बां बिल्दिं बायदिसिना न' लुबाय टाउन एरिया क'क्राझार टाउन एरिया दाबो गोबां गरम बोथोर जा गरम जायो मानोना बिल्दिं बाय बिल्दिं फारसेथिं न' लुबाय दा आबहावाया मोजां जाला दा बाहाय गोबां दुंनाय फैयो गरम बोथोर गरम फैयो आरो गोलोम बोथोराव गोबां जेंना गोलैयो कारेन्ट थाया बेबादिनो आरो बार बारनो मोना बिल्दिं नांथेजोबबाय गोबां देभलब जाबाय जिल्लायाव गोजां बोथोरावबो बिदिनो मोजां जाबाय आरो लोगोसे माने गोलोम बोथोराव दै बाना जायोमोन क'क्राझार जिल्लायाव गोबां दै बाना जायो मानो होनबा गौरां खाथिना गौरां खाथि दै बोहैबोयो टाउनआव हाबोमोन दै बानाया दा बेहायनो गेसाव गोफोन दै दानगारग्रा गैया टाउनजों टाउनआव हाबो गौरां दै होनो बे दैखौ बे दै बाना जायो दै बानायाव गोबां मानसिनि न' लोमो न' लोमो आरो गोबां एम एल ए एम पि फोरनि न'खौबो लोमो लोमनायाव अखा हागानानै दै बाना खमायबासो नागारो दै बानाया रानलाङो दैआ दा बेवहाय गोबां जेंनाजों माने सौग्राव सौसि जायो आरमा

दै गोयै समाव माबाफ्रा मोजां जायो बिदिनो दा गोबां सोलायबाय सोलायनाय फैसिगोन खारन लामा बानायबाय दा सरगआ बानायबाय बेबादिनो सरगआ मोजां जाजोब्बाय आर आबहावा आबहावायाबो मोजां जागासिनो दं गोजां बोथोर समाव बिदिनो गामियारि ओनसोल नालाय क'क्राझार जिल्ला एरियाआव बांद्राय गरिब दुखिया गैखाला बिदिनो मिदियाम माने गेजेर खन्द'नि मानसिफ्रा बेवहाय थायो गेजेर खन्द'नि बांसिन बांसिन गेजेर खन्द'नि खोलोबनि मानसिया दङ आरो क'क्राझार जिल्लायाव गोजां बोथोरावबो बांद्राय गोजां नांगौनि गैया कारन गेजेर खलबनि मानसिफोरनि थानाय जानाय लोंनाय गेजेर खलब बायदियानो जायो लोगोसे गामि ओनसोलाव गामियारि ओनसोलाव क'क्राझार जिल्लानि गामियारि ओनसोलाव गरिब एरिया बांसिन गरिब मानसिफ्रानो बांसिन दङ दा गरिब हिसाबै गरिब फोराथ' गाननाय जोमनाय बिदिनो मुसारि खमबल गैया जायो बायनो हाया जायो गोलोम बोथोरावबो बिदिनो मुसारि गैया फांखा गैया कारेन्ट गैया बिदि जायो आरो गोजां बोथोराव बिदिनो सुइटार जेकेट कट बायदिसिना गाननो मोना जायो गामि ओनसोलाव बांसिन गरिब दुखिया बांसिन आरो दा सोलायनाय फैनो नागिरगासिनो दं दा दामाने सोलाय सिगोन आरो साइसआव गामि ओनसोलाबो एसे देभलबआव फैगासिनो दं बिदिनो मोजां लाइनाव फैगासिनो दं बोथोरनि मोनदांथिखौ मोजां गामिफोराव मोजां जागोन बायदिसा सान साननाय दङ जालांगोन जिउनि गेजेरजों खुंथायखौ खुंलांनो हागोन बोथोरनि सोलायनाय सोलाय सोल' फारागथिया बेनो माने गरिब माखासे आरो गोबां धोनि माखासे बिदि हारियारि मानसिफोर दं आरकि